हमर नाम आर्या छै हमराके एगो कैब बुक करैके रहै हमरा पूर्णिया जनता चौकसँ भट्ठा बजार जाइके रहै तऽ अहाँके कोनो कैब खाली छै त हमरालए एगो कैब बुक करि दिअऽ